یوں تو ہمارے شہر میں جرائم اتنے درپیش نہیں آتے ہیں لیکن کبھی کبھار چند وجوہات کی بنا پر جرائم درپیش ہو جاتے ہیں اب وجوہات میں تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بھلے غربت کی ہو بےروزگاری ہو یا ذاتی مسئلہ ہو انا کی بنا پر کئی مرتبہ جرائم درپیش ہو جاتے ہیں جرائم ہمارے ایریا میں لگ بھگ چوری کے جرم ہو گئے ڈاکہ ڈالنا کسی کو بھگا کر لے کر چلے جانا ہاف مڈر کر دینا کسی کا ریپ کر دینا یہ چند جرائم ہے جو ہمارے شہر میں جو بستیوں کا علاقہ ہے جو اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے وہاں پر اکثر ایسے جرائم پیش آتے ہیں اور میری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ اکثر جو پڑھے لکھے طبقہ نہیں ہوتا ہے وہی ان تمام جرائم کو کرتا ہے ان جرائم کو روکنے کے لئے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہئے لوگوں کو صحیح غلط سکھانا چاہئے بےروزگاری اور غربت کو ختم کرنے کے لئے سرکار کو اسکیمیں دینی چاہئے وغیرہ کام ہیں